सबाइआलाय एवनांगौ एवबाय ओमफ्राय हुख्रेमबाय ओमफ्राय आर फुबाय ओमफ्राय आर रुबाय नोङो रुनानै माबाखौ दैखौ एसे बुरजा होखानानै रुदो एख्खे रुइहोथारदो आरो ओमफ्राय खारै होदो एसे खारै होनानै नों गोदो गोदो गोदो रुदो गोदोनाथ' बनथ' बन नालाय अरा हाव हावबो सुजाया लासैनो गोदो गोदो रुब्ला एख्खे मोनदो मोनदो जायोमोन आर दाना हासारनि सबाइआथ' रुयाना गोदोना गोथाव मिलौलायखायोमोन सबाइआ दानि बायदि सबाइ नङा राखाव खावनो गोदोना जै रुबाय गोदो गोदो मोनखायो आरामनो जानो बेदरफोरखौल' जि एवदो आरामनो एवना होसनदो होमब्ला आरो संदो दसे खोबहाबनानै दोननानै होमब्ला जादो गोथावनो गोदोनि सबाइ बायदि सबाइआनो दानि सबाइआ जाथारा हाय हासारजों होनाय बुस्थुब्लाथाय राखाव खाव थावखाया फादुब दुब जाखायो ओंखायनो सबाइ ओंख्रि अनद्ला ओंख्रियाबो बिदिनो मोजजाङै अना देदो देनानै बिदिनो बेदरफोरखौ एवखांनानैसो दोनोमोन गोदो ओरैनो एवनानै ओरैनो रुनाय नङा एवखांनानै आराम माबानानै माबाया अनद्ला ओंख्रिया ओरै जानांगौ आरो अनद्ला बायदि ओरै जाखांनांगौ ओमफ्राय बेवहाय बेदरखौ होदो होनानै माबादो नों मा मा होयो होदो दुन्दियाफोर दंब्ला गोदोथ' दुन्दियानिफ्राय गंगार दुन्दियाफोरजोंसो संनो गोथाव होननानै सङोमोन अनद्लाफ्राबो बिदिनो जानला मोनला संब्ला थावा खारदै अरनांगौ ओमफ्राय गोदौनायजों आराम गोदौहोदो बेदराबो मोजां स्रेम स्रेम एवखादो एसे गोबाव संदो ओमफ्राय जादो होमब्लालाय सोर माबानो हाबावनो खारैयासो अरनांगोन खारैयानो खारै अराब्लाथाय थावा माबायाबो माबा अनद्ला ओंख्रियाबो सोब बुस्थुआनो बुस्थु मोनसे अराब्लानो थावखाया ओंखायनो मोजां संखानांगौ